जेनाकि हम कहि सकैत छिऐ कि मतलब किछु भी हमसब कऽ सही उम्र पर ही अच्छा लागैत छै जेना पढ़ाइ लिखाइ भए गेलै आब कोइ कहतै कि हम दश सालके भए गेलिऐ अब इसकुलमे एडमिशन करेबै या फेर किछु भी तऽ आदमीके नीक नहि लागैत छै कि हँ जे बच्चाके सही उम्र छै ओकरा पर ही सब किछु अच्छा लागैत छै उम्रके अनुसार ही कार्य बढ़िआँ लागैत छै जेनाकि भए गेलै पेन्टिङ्ग कलाकारी चित्रकला किछु भी भए गेलै तऽ हम हमरा शुरुआत से ही ओकरा पर फोकस करै कऽ चाही ध्यान दएके चाही कि हँ हम ई चीज कए सकैत छिऐ शुरुआती तौर पर कोइ भी अच्छा नहि कए सकैत छै लेकिन हँ धीरे धीरे कोशिश करते करते तऽ हम अच्छा कए सकैत छिऐ अच्छा की बहुत नीक कए सकैत छिऐ जेनाकि भए गेलै आब कोइ भी बच्चा शुरुआतमे तऽ खाना नहि सीख जाइत छै खुदसँ लेकिन ओ धीरे धीरे कोशिश करते करते खुदसँ खाना खाए लागै छै या फेर किछु भी तऽ एहने हम किछु करते करते ही सीखए छिऐ कि ई नहि छै कि हम किछु भी जन्म लेतेके साथ सीख जाइत छिऐ या फेर किछु भी कोइ भी चीज सीखएमे हमरा समय लागैत छै ओकरा पीछाँ हमरा मेहनत करै करै लऽ पड़ै छै तब जाए कऽ हम किछु चीज सीख सकैत छिऐ इहए लए कऽ सही उम्र हमरा कोइ भी चीज सीखए खातिर एक सही उम्रके होना निश्चित होना बहुत जरुरी छै